शादी पार्टी जैसे बड़े समारोह में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा का प्रयोग होता है जो कि हम अपने आसपास के लोगों से व्यवस्था कर सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं की शादियों में लोग बाग कैंपर्स का उपयोग करते हैं कैंपर्स में फ़िल्टर पानी होता है जो कि फ़िल्टर प्लांट से लाया जाता है और वह अ कैंपर्स में भर कर जहाँ पर खाने की व्यवस्था होती है वहाँ पर रखा जाता है तो कैम्पर में कम से कम बीस लीटर पानी इस्टोर कर सकते हैं जिससे कि जिससे कि लोग को लेने में भी आसानी होती है कैम्पर में एक नल लगा होता है हर कैम्पर में जिससे कि पानी ले सकते हैं वहाँ पर गिलास की व्यवस्था होती है अगर हमको कैम्पर नहीं बुलाना है तो शादी पार्टी में हम टैंकर्स का उपयोग कर सकते हैं टैंकर्स बहुत तरह के होते हैं टैंकर्स प्राइवेट भी होते हैं और टैंकर्स सरकारी भी होते हैं नगरपालिका भी टैंकर उपलब्ध करवाती है और प्राइवेट कंपनीज भी टैंकर उपलब्ध करवाती है हम देखते हैं कि जब गर्मी भी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम टैंकर्स को बुला कर हमारे टंकियों में भरवाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति होती है और टैंकर में भी दो प्रकार का पानी आता है एक नहाने का पानी एक पीने का पानी तो हम पीने का पानी बुला कर शादी पार्टियों में रख सकते हैं जिससे की पानी पी पानी पी पाए लोग बाग और दिक्कत न हो किसी को भी और एक चीज़ और है कि पानी की गुणवता को ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए हम देखते हैं की टैंकर में उतनी अच्छी गुणवता वाला पानी नहीं आता है लेकिन आज कल हम देखते हैं कि कैम्पर में प्योरिफाइड पानी आता है आर ओ का या फ़िल्टर का पानी आता है तो फ़िल्टर के पानी से क्या होता है की लोगों कि तबियत खराब नहीं होती है अगर लो लोग बाग टैंकर का पानी पियेंगे तो उनकी तबियत खराब होने का चांसेस है और अगर वह आर ओ आर ओ का पानी पियेंगे तो वो उनके तबियत खराब नहीं होती है पर मैंने एक चीज़ और देखी है कि आज कल क्या होता है कि शादी में पा जो प्लास्टिक की गिलास उसको उपयोग करते हैं जिससे की प्लास्टिक कि गिलास एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारे हमारे स्वास्थय पर बहुत ही बुरा अस प्रभाव पड़ता है हमारा स्वास्थय खराब हो सकता है तो मेरी मेरा मेरी सलाह यह है कि स्टील के स्टील के गिलास का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कुछ लोग खड़े रहे जो बार बार बार बार उसको धो कर दे और वहाँ पर ट्रे में रखे और जिसे चाहिए लोग पानी पी पाए प्लास्टिक की गिलास का प्रयोग न करा जाए और प्लास्टिक हमारे पृथ्वी के लिए हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी की आपूर्ति बहुत बड़ी समस्या नहीं है परन्तु अगर हम भी सही सही तरीके से उसका निर्वाह कर दें तो पानी कि आपूर्ति कर सकते हैं